हमें फोटू खींचने की शौक़ है तभी उम्र थोड़ी है जहाँ जाते हैं फोटू खींच लेते हैं सजते संवरते हैं वहाँ फोटो खींच लेते हैं कहीं जाते आते हैं वहाँ फोटो खींच लेते हैं किसी के साथ बैठे हैं वहाँ फोटू खींच लेते हैं हम लोग पूरे परिवार खाना खाते हैं वहाँ फोटू खींच लेते हैं हमें फोटो खींचने की आदत है अच्छी लगती है फोटो खींच लेते हैं वीडियो बनाते हैं पार्क में जाते हैं सब साथ घूमने वहाँ फोटो खींचते हैं पार्क में जाते हैं वहाँ विडियो बना लेते हैं फोटो खींचते हैं झूला झूलते हैं वहाँ वीडियो बना लेते हैं फोटो खींचते हैं बच्चों क साथ बैठे हैं फोटो खींचते हैं विडियो बना लिए माँ बाप के साथ बैठे हैं बढ़िया बना लिए फोटो खींच लिए एक साथ बैठे हैं विडियो बना लिए हमें अच्छा लगता है विडियो बनाना फोटू खींचना खींच लेते हैं पार्क में जाते हैं घूमने टहलने झूला झूलते हैं वहाँ भी विडियो बना लेते हैं खेत में जाते हैं वहाँ विडिओ बना लेते हैं गाय भैंस ऊस पास जाते हैं वहाँ विडियो बनाते है आजकल तो विडियो बनाना सबका शौक़ है सबकी आदत है आजकल सबके हाथ में मोबाइल है जहाँ मिली अच्छा लगे जो चीज़ वहाँ विडिओ बना लिए बच्चियों के साथ आदमियों के साथ फेमिली के साथ घूमने जाना है विडिओ बना लिए मोबाइल सबके पास रहती है अच्छा लगता है फोटो खींचना कोई उम्र थोड़ी होती है फोटू खींचने की विडियो बनाने की हम ये बनाते हैं तो अच्छा लगता है मन्दिर जाते हैं वहाँ विडियो बना लेते हैं भगवान के सामने बैठते हैं हाथ जोड़कर फोटो खींच लेते हैं हमारा शौक़ है हमें अच्छा लगता है विडिओ बनाना रास्ते मे जा रहे हैं अच्छा लगा फोटो खींच लिए

अच्छा लगता है विडिओ बनाते है टहल रहे हैं द्वार पर बैठे हैं वहाँ पर लिए फोटो खींच लिए सब फेमिली साथ बैठे हैं खींच लिया कहीं जा रहे हैं घूम रहे हैं वहाँ विडियो बना लिया किचन बैठे हैं विडिओ बना रहे खा पी रहे हैं तुम्हें अच्छी लगती है विडिओ बनाना फोटो खींचना बना लेते हैं वीडियो खींच लेते हैं फोटो जाते हैं घूमने टहलने वहाँ फोटो खींचते हैं देवी जी के मंदिर में गए हैं वहाँ फोटो खींच लिए हैं अच्छा लगा शंकर जी के मंदिर गए वहाँ फोटो खींच लिया यह अच्छा लगता है जहाँ जहाँ जाते हैं हमें अच्छा लगता है फोटो खींच लेते हैं शूट करते हैं बाग़ में जाते हैं पेड़ के है अच्छा अच्छा है आम फरा है वहाँ भी फोटो खींच लेते हैं हमें अच्छा लगता है फोटो खींचना विडियो बनाना हमें भी शौक़ है मोबाइल हाथ में रहती है फोटो खींच लेते हैं बना लेते हैं विडिओ अच्छा लगता है घूमते टहलते हैं फोटो बना लेते हैं पड़ोस में गए बैठे हैं फोटो खींचते हैं अच्छा लगता है क्या करें घूमने टहलने में शौक़ लगती है तो खींचने शौक़ है खींच लेते हैं फोटो परिवार संग में थे वहाँ फोटो खींचते वहाँ फोटो खींचते हैं हंस खेल रहे हैं फोटो खींचने हैं जहाँ जाते हैं फोटो खींच लेते हैं डोलते टहलते रहते हैं फोटो खींचने का शौक़ है हमें अच्छी लगती है विडिओ बनाने की नहीं फोटो खींच लेते हैं घूमते रहते हैं विडिओ बना नाचते रहते हैं विडिओ बनाते कोई डांस करता है विडियो बना लेते हैं उसका कोन गा रहा है उसका विडियो बना रहा कोई हंस रहा है उसका विडिओ बना रहा है नाच रहा है कोई उसका विडिओ बना रहे हैं घूम टहल रहे हैं उसका विडिओ बना रहे हैं उसका विडिओ बना लेते हैं हमें अच्छा लगता है फोटोशूट करना क्या करें बना लेते हैं देखते हैं हमें शौक़ है मोबाइल हाथ में रहते हैं विडियो बना लेते हैं अच्छा लगता है मुझे घूमते टहलते रहते हैं देखते हैं कोई चीज़ अच्छी लगी हमने विडियो बना लिया